हमरा इलाकामे चारिसँ पाँच किलोमीटरके दायरामे दुइ टा हॉस्पिटल पड़ैत अछि जाहिमे घनश्यामपुर अस्पताल तऽ ठीक ठाक अछि रसिआरीमे ओतेक सुविधा नहि छै एम्बुलेन्स वगैरहके जे कि घनश्यामपुरमे छै किछु लेकिन एकर आसपासके बीससँ पचीस किलोमीटरके दायरामे सरकारी अस्पताल दोसर नहि अछि आओर राति बिराति अएलाके बाद कखनहुँ अगर एहिठाम पहुँचू तऽ किछु लोकके साधनके असुविधाके सामना करऽ पड़ै छै हॉस्पिटलपर पहुँचलाके बाद ज्यादातर स्थिति एहन देखल जाइत अछि जे ओहिठाम डॉक्टर साहेब तऽ मिलला आओर ओ किछु दवाइओ लिखलखिन मामूली किछु दवाइ एहन रहल जे कि अस्पताल द्वारा ओकरा भेट जाइ छै लेकिन जेनरली ओकरा बाहरसँ ई चीज लेबऽ पड़ै छै आओर आसपासके प्राइवेटवला मेडिकलसँ ओ अपन दवा लेलक या कोनो जाँच एहन छै तऽ जाँचके अगर प्रक्रिया आसपास तऽ ओकरा प्राइवेटेसँ जेनरली लेबऽ पड़ै छै एक्सरे छै तऽ ओकरो एकटा निहित समय छै जे ई सप्ताहमे एक दिन दुइ दिन एहन एक्सरे ओ खुजै छै किछु दुइ घण्टाके लेल लेकिन देखल जाइ तऽ जीवनमे अहाँ समस्या कखनहु भी ओ हॉस्पिटलके समय अनुसार जे छै से नहि अएतै समस्या जखन अबै छै तऽ आकस्मिके अबै छै आओर एहन आकस्मिक समस्याके समाधानके लेल कहल जाइ कि एहन कोनो सुविधा नहि छै ओ जे भी अहाँके समस्या आएत तऽ अहाँके ओ बाहरसँ भऽ जाएत एहिठाम खास कऽ कऽ घनश्यामपुरमे अदर तऽ बीस पचीस किलोमीटरके दायरामे अहाँके ई चीजसब सुविधा नहि भेटत किएक तऽ घनश्यामपुरमे एहन छै जे प्राइवेटो किछु क्लिनिक छै जे लोकके पइसा लागिओके ओकरा ई सुविधा प्रदान तऽ भऽ जाइ छै जे बगलके बीस गाम बीस किलोमीटरके दायरामे ई सम्भव नहि भऽ पाबैत छै